जेन्ना म्हाज्या भयणीचो एकवीसवो वाडदिवस आशिल्लो तेन्ना म्हाजी सगली भयणी बीन आयिल्ली तेन्ना हांवें भयणी भाव आयिल्ली तेन्ना हांवें एक तांचो फोटो काडिल्लो आनी तातूंत सगलीं हांसऱ्या तोंडाची आयिल्ली आनी ही फक्त उमेद वाटीदिवसा वसाचीच नाय पूण ती आमी कशी आयज परेन आसा आमी कशी वांगडाच आसा एक्चारान आसा आनी कशी खुशीन आसा तें दाखयता आनी पूण एकूच गजाल अशी हे आशिल्ली दुखीची आशिल्ली की तो फोटो हांवें काडिल्लो आनी हांव त्या फोटवान भितर नाशिल्लें